जी हेलो

अच्छा मैडम मैंने आपको इस लिए कॉल किया था कि मैंने अपने बच्चे की दो हफ़्ते पहले जो यूनिफॉर्म आपको सिलने के लिए दी हुई थी वो क्या सिल चुकि है वो क्या है कि बार बार मेरे वहाँ स्कूल से बच्चे के वो आता है नोटिस आता है उनको स्कूल के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो बन गई है या नहीं बन पाई है आप बता दीजिए थोड़ा सा

मैडम मेरे पास भी तो रिसीविंग गुम चुकि है वो मैं नहीं बता सकती हू हाँ मेरे पास कुछ उसके है कुछ आधी रिसीविंग आपके पास जो मैंने दी थी वो कुछ है वो मैं आपको सैंपल दिखा सकती हूँ आ सकती हूँ आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा कब आ सकते हैं फिर उसके लिए मैं

अच्छा अच्छा ठीक है बट मैं कहना चाह रही थी कि थोड़ा आप जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि हम को प्रॉब्लम हो रही है

अच्छा तो आप एक दो दिन में मिल सकतीं हैं आप एक दो दिन में शॉप में मिल सकतीं हैं ठीक है फिर मैं ठीक है मैं सैटरडे को आती हूँ फिर दिखा देती हूँ आप थोड़ा सा जल्दी कर दीजिएगा क्योंकि अर्जेंट है हाँ हाँ है एड्रेस हाँ हाँ वो सारी चीज़ें है मेरे पास मैंने वैसे तो मैंने आपका नंबर उस में लिखा हुआ था मैंने सोचा एक बार पूछ लेती हूँ इसी लिए मैंने कॉल किया था जी थैंक यू